اتر پردیش میں تعلیمی نظام کی اگر بات کی جائے تو پہلے سے اب بہت بہتر ہے پہلے کی سرکار کے ٹائم میں کچھ اور تھا لیکن ابھی کے سرکار کے دور میں بہت اچھا ہے تعلیم کی اگر بات کی جائے تو بہترین سے بہترین تعلیم مینس وومنس اور اس طرح کے بہت ساری تعلیم کا سویدھا ہو چکا ہے اور آسانیاں بڑھ چکی ہے اور ابھی کے ٹائم میں بچے بہت انٹلیجنٹ نکل رہے ہیں یہ اتر پردیش کی بہت بڑی ترقی ہے کہ یہاں کے بچے ڈگری بہت بہترین حاصل کرتے ہیں اعلیٰ نمبرات سے کہیں بھی امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں